واشنگ مشین سے ہمیں بہت فائدے ہیں جیسے کم وقت میں کم محنت میں محنت تو کوئی لگتی ہی نہیں ہے بس ہمیں سوئچ کو ہی گھومانا ہوتا ہے ٹائم لگانا ہوتا ہے خیر زیادہ سے زیادہ کپڑے بہت ہی کم وقت میں کم محنت میں دُھل جاتے ہیں اور اسپن کرنے سے بہت جلدی سُوکھ جاتے ہیں ہم ایک ساتھ دو کام کر سکتے ہیں کھانا بنا رہے ہیں ہم کپڑے بھی دُھل رہے ہیں دوسری طرف ہمیں اِس سے نقصان بھی ہیں جیسے اِس میں پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے کپڑے جلدی پھٹنے لگتے ہیں اور انسان کاہل ہو جاتا ہے اور بجلی کی بجلی بھی خرچ ہوتی ہے پانی تو خرچ ہوتا ہی ہے ساتھ بجلی بھی خرچ ہوتی ہے

بہت سے نقصان ہیں